جہاں تک پسندیدہ کھانے کی بات ہے تو ہمارا پسندیدہ کھانا بریانی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نہاری ہے اور اس میں اگر میٹھی روٹی شامل ہو جائے تو وہ سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے یہ ہمارا پسندیدہ کھانا ہے اور جگہ کی بات ہے تو پھر اسے ہم زیادہ بہتر سمجھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں کہ وہ گھر پر تیار کیا جائے اور گھر پر ہی اسے کھایا جائے تو ہم ہوٹلوں ریسٹورینٹ میں کھانے کے بجائے گھر پر اسے اپنے خاندان والوں کے ساتھ اور اپنے بال بچوں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ کھانا گھر پر زیادہ پسند کرتے ہیں